हाँ हाँ हाँ सर बोलिए

कारीगर रखे हैं अपने भी काटते हैं साथ में ही सब लोग मिल के

हाँ अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ग्राहक बहुत ज्यादा हैं हाँ हाँ

क्या क्या करना है साहब क्या क्या कटना काटना है

और कुछ करना है सर अरे पाँच सौ रुपये लगेगा सर

नही साहब बाहर वो हाँ बोलिए

अरे साहब गरीब तो हम लोग भी है ना गरीब कहाँ अमीर हैं आप ही लोगों के सहारे तो हम लोग के भी चलना है ठीक है उसी में समझ लीजिए कुछ कम कर दीजिए जैसे आदमी रहते हैं और जितना काम करना पड़ता है सबका अलग अलग रेट है ना

ठीक है सर तो बता रहे हैं कि मतलब कितना लेना देना है और चलिए हाँ नमस्ते ठीक है ठीक कोई बात नहीं